जैसे कि मैं खेल की बात करूँ तो खेल एक धीरे धीरे बहुत ही विकसित हुआ है ओर जो खेल की प्रति आज के ज़माने में जो रुचि है वह बहुत ही ज़्यादा है जैसे की खेल के बारे में बात करूँ तो महिलाओं की तो पहले के ज़माने के अंदर महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकाला जाता था लेकिन आज कल की जो महिलायें है लड़कियाँ है वो देश के लिए मेडल लेकर आती हैं और आज कल वो चीज़ें पहली वाली सब हटा दिए गए हैं ओर जो महिलाओं के लिए जो विकसित हुआ है और जो विकसित हो रहे हैं वजह यह है की आज कल जैसे क्रिकेट में देखो महिलायें आ गई हैं कबड्डी महिलायें खेलती हैं फुटबॉल महिलायें खेलती हैं ओर काफ़ी चीज़े जो महिलायें करती हैं पहले माहिलाओं को घूँगट पर्दा के अंदर खाली घूँगट के अंदर घर में रखा जाता था घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं रहती थी लेकिन आज कल ऐसे नहीं होता है आज कल उनको सब कुछ एक तरीके से सही करना पड़ता है ओर सही रखना पड़ता है जिससे कि माहिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती है ओर आज कल हमारी जो खेल के अंदर है उसके अंदर भी काफ़ी क्रिकेट की बात करो तो देश का एक लोकप्रिय खेल माना जाता है क्रिकेट ओर क्रिकेट के बहुत से दीवाने रहते हैं इस दुनिया के अंदर